आप लाडली बहना योजना के बारे में बताइए लाडली बहना योजना प्रधानमंत्री के द्वारा निकाली गई योजना है और इसमें इस और इसका इसमें फॉर्म भरने के लिए पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं समग्र आई डी में नाम वगैरह चेक करवाया उसके बाद बैंक से डी पी टी का फॉर्म फिल करवाया फिर इसके लिए आवेदन किया अकाउंट इसका फ़ॉर्म फिल हुआ दस जून को इसकी पहली किश्त आई दूसरी किश्त इसकी दस जुलाई को आई है और तीसरी अभी आने वाली है बस ये ही जानकारी है लाडली बहना योजना के बारे में